हमरा इलाका मे तऽ रोजगारक कोनो खास परिवर्तन तऽ नहि देखै छियै अखनो लोक मुख्य रूपसँ खेती मवेशी एहिसँ पर अवलम्बित छथि तखन बेरोजगारी कार किछु लोग एम्हर ओम्हर अपन छोट मोट रोजगारसँ जीवन यापन चलेबाक प्रयास कऽ रहल छथि एतऽ प्रद्योगिक सेहो कोनो सरकार दिससँ कोनो तरहक ओहि तरहक व्यवस्था नहि छै तकर बहुत अभाव छै